अपनासभके देखियौ इलाकामे बहुत तरहक माछ भेटै छै जेनाकि रौहू भऽ गेल नैनी भऽ गेल टेंगरा भऽ गेल पोठी भऽ गेल कमलकाट भऽ गेल एहिसभ तरहक माछ भेटै छै

बाहर सभमे ओतेक नीक माछ नहि भेटै छै लेकिन अपनासभके इलाकामे जे छै से बहुत बढ़िऑं माछ भेटै छै बहुत बढ़िऑं बढ़िऑं आओर ताजा ताजा हमेशा माछ रहै छै बाहर सभमे जे छै से देखैत रहबै हमेशा जे छै से ओतेक ताजा माछ नहि रहै छै आओर खाइयोमे ओहन टेस्ट जे छै से नहि रहै छै माछसभमे कोनो तरहक माछ लेबै तऽ अहाँ लेकिन जे सभ माछक नाम कहलहुँ हँ जे छै से रौहू भऽ गेल जेकि सभसे अधिक टेस्टगर होइ छै मानल गेल छै सभसे अधिक टेस्टगर होइ छै आओर आओर एहिमे जे छै से ओतेक काँटो नहि होइ छै लेकिन जेनाकि दोसर माछसभ भऽ गेल नैनी भऽ गेल आओर तरहके माछसभ जेना भऽ गेल ओहि सभमे कनि काँट विशेष रहै छै आओर काँट विशेष रहै छै आओर ईसभ जे छै से रौहू माछसभ एहिसभमे प्रोटीनक मात्रा जे छै से सेहो बहुत जादा रहै छै जेकि सेहतके लिए सेहो बहुत जादा मतलब बढ़िऑं रहै छै आओर हम एकबेर गेल छलहुँ दोसर जगह शहरमे तऽ देखलहुँ ओहन माछसभ कोनो बढ़िऑं नहि भेटल ओहन आओर टेस्टो नहि जेहन अपनसभके इलाकामे भेटैया तऽ एतुका जे माछमे टेस्ट रहै छै ओतऽ नहि भेटल हमरा एको गो मे नहि कतौ नहि हॅं बर्फ हॅं ओ बर्फक माछ रहै छै ओ ताजा तरीन अहाँके माछ नहि रहै छै नहि रहै छै ताहि के कारण ओकर स्वादसे जे छै से ओतेक बढ़िऑं नहि रहै छै लेकिन अपनसभके जे छै से इलाकाके जे माछ रहै छै ओ बर्फक नहि रहै छै बिलकुल नहि रहै छै हमेशा ताजा जे छै से जालमे जे छै से माछ मारै छै आ ताजा जे छै से रहै छै हमेशा ओ बहुत ओकर जे छै से टेस्ट अलग होइ छै हँ ओ माछ अहाँके खराबियो नहि करै छै आओर ओ बर्फ परहक जे माछसभ रहै छै ओ अहाँके डाइजेस्टिव सिस्टम के जे छै से सेहो खराबी रहै छै हँ तऽ से रहै छै ओकर कारण ओना आओर कोनो जानकारी रहत तऽ अहाँ पूछब हमरासँ बादमे जतय कोनो माछक बारेमे जानकारी लेबाक रहय तऽ